हँ हमर प्रिय किताब इतिहास हइ इतिहासमे राजा महाराजा पुराना चीजके पढ़यमे हमरा बहुत अच्छा लगैत हइ आओर सिनेमा जे हइ हम शोले फिल्म जाहिमे अमिताभ बच्चन रौल निभेले हइ ओवला हमरा फिलिम अच्छा लगैत हइ ओहिमे अमिताभ बच्चनके साथ जे हीरो काम कयले हइ धर्मेंद्र हइ ओकरो रोल बहुत बढ़िआँ हइ आओर टीवी शो मे आज कल जे सीरियल चलैत हइ मीत ओ हमरा टीवी शो अच्छा लगैत हइ ओ हम देखै छी ओहिमे मीतके जे रोल निभेले हइ ओकर किरदार हमरा सभसँ बढ़िआँ लगैत हइ